ہاں میرا ایک بھائی ہے اور وہ میں اس سے بہت مختلف ہوں وہ گورا ہے ماشاء اللہ اور میں کالا ہوں وہ صحت میں بہت اچھا ہے میں کمزور ہوں تو اس کی ہائٹ بہت اچھی ہے میری بہت چھوٹی ہائٹ ہے تو یہ دونوں میں ہے ہمارے جو ہے مختلف چیزیں ہیں